हा ट्रेवल एजेंट खां हा हा जय झूलेलाल हा दीदी असांखे आ न अजमेर जा अजमेर जे आसे पासे जा सभु मंदिर घुमणा आहिनि असां त रहंदा त जयपुर जा आहियूं पर असां अजमेर जे बारे में ॿुधो आहे भाई ॾाढा सुठा मंदिर आहिनि त असांजी घुमण जी इच्छा थी त असांखे अजमेर अजमेर जे आसे पासे भई सभु मंदिर घुमणा आहिनि असांखे छोकि सावण जो महीनो पियो हले त भाई असांखे मंदिर सभिनि जी सभिनि जी इच्छा आहे घर वारनि जी की मंदिर घुमूं हा असांखे हा भई असां पंज भाति आहियूं त उनजे अनुसार तव्हां ॿुधायो भाई भई नंढी कार वॾी कार छा कीअं न न ए सी हा ऐं उननि इते न न असां अजमेर में रुकियल आहियूं मानसिंग होटल में हा हा हा त मतिलबु कहिड़ा कहिड़ा मंदिर आहिनि कहिड़ा कहिड़ा मंदिर घुमाईंदा असांखे तव्हां इहो ॿुधायो अच्छा अच्छा ऐं असीं ॿुधो आहे चामुण्डा माता जो मंदिर बि आहे हिते जी जी हीअं बालाजी वग़ैरह आहिनि असां ॾिठो आहे ॿुधो आहे असांजा रिश्तेदार वेंदा आहिनि त सुठा आहिनि न मदिर अच्छा हा हू त घुमणो ई आहे असीं सिंधी त सिंधी दरबारूं त पहिरीं

अच्छा अच्छा

हा हा कढण त अच्छा त टाईम घणो लॻंंदसि हुनखे टाईम घणो लॻंदो मतिलबु असांखे भई अधि ॾींहं सॼो ॾींहुं सॼो ॾींहुं थी वेंदो आहे अच्छा अच्छा त तव्हां असांखे तव्हां पुष्कर में असांखे ब्रह्मा मंदिर इअ रंगेश जो मंदिर दशीनाथ जो मंदिर इहे सभु घुमाईंदा न तव्हां उनमें सठि त घणा मतिलबु घणा पेसा लॻंदा

अच्छा अच्छा अच्छा उनजो त रोटी पाणी हो सभु तव्हांजी तरफां या वरी न भई तव्हां रोटी पाणी जो इंतिज़ामु कयो त हो बि असांखे ॿुधाइजो हुनजा बि पेसा भले तव्हां वठिजो अच्छा अच्छा हूं अ इंक त पेसा ॿुधायो घणा लॻंदा

पुष्कर ॿिनिनि जॻह ते ॿई मिलाए घणा जी जी ठीकु आहे त पोइ तव्हां मूंखे क केतिरे लॻे सुबुह हा हा ठीकु आहे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीकु हा हो त काई ॻाल्हि कोन्हे पर ठीकु आहे पोइ अठे लॻे तव्हां अचिजो ठीकु आहे फोन करे छॾिजो मूंखे इन नंबर ते असां तयार रहिजो ठीकु आ न ठीकु इन ओके जय झूलेलाल